जय झूलेलाल जीअं अॼुकल्ह ॿार आहिनि नंढा असांजा भई प सॼो ॾींहुं ॾिसो मोबाइल में लॻा पिया आहिनि जे हुननि खे हीअ तकलीफ़ अॻिते हली थींदी छोजो करे की ॿाहिरि कंहिंसां ॻाल्हाईंदा कंदा न ऐं उन जो इंट्रोडंक्शन थींदो खाली सॼो इंटरनेट में घुसियांं पिया हूंदा त हुन खे दुनिया जी ख़बरु कीअं पवंदी इंसान जे वहिंवारु रुबरु वहिंवार जी जेके चइबो आहे हा वेठे वेठे इंसान जो शरीरु सुकी वेंदो आहे केर बि हुजे न केतिरो बि कमु करे उहा ॾाढी वॾी तकलीफ़ु आहे जेके इन इन लाइ असांखे ॿारनि खे पंहिंजी हिकु ट्रेनिंग ॾियणी हूंदी त ॿार जीअं सुबुह जो उथे त भई व्यायाम करे ऐं मोबाइल खां दूरि रहे मोबाइल जे दूरि रहण सां इन जो दिमाग़ ते असर घट पवंदो ऐं जेकी सुठी मेमोरी आहे इन खे मिलंदी त पर्यावरण जी उहो यूस करे हुन ॾाढो फ़ाइदो रहंदो ॾाढो